हँ फूलके हमरा हमरा आजकल तऽ गेंदा फूलके समय छै गेंदा फूल हमरा सब लगाबैत छियै पौधा गेंदा फूलके पौधा लगाबै छियै मतलब की ओ गेंदा फूल आजकल लगबैत छियै तऽ मतलब की कातिक अगहन महिनासँ ओ फुलैतै फड़तै खाद पानि ओहिमे देबै पौधाके पोसबै तभी ने पौधा मतलब होयतै आ अड़हुलके फूल गुलाबके फूल इएह सब फूल लगाबैत छियै रोपैत छियै मतलब की आयँ लेतै केनाके केना फुलेतै मिल जेतै हँ आगूके हूँ हँ तऽ फूलके पौधा लगेलियै तऽ ओकरा तऽ पानि ढारलियै खाद देलियै तब तब ने मतलब फूलके गाछ मतलब फड़लै तऽ मतलब अगहन महिना कातिक महिनासँ मतलब ओ फड़ै लागलै गेंदा फूलके समय नहि छै ओकर बीज गिरैलियै गाछके लिए ओकरा केना देनाइ छै सए रुपआ सए रुपआ किलो देनाइ छै सए रुपआ किलो फूल देबै की कहै छै मतलब अगहन महिनासँ फूल मतलब फुलेतै गुलाबके फूल गेंदाके फूल तऽ की कहै छै अगहन महिनासँ फूलैतै ताहिमे सए रुपआ किलो देबै ओकरामे खाद पानि देलियै फेर ओ भेलै हम ई पौधा लगेबे कयलियै छनि तऽ मतलब कि अभी पौधा लगेलियै गेंदा फूलके ओकरा खाद देलियै पानि देलियै मतलब पौधा लागलै अगहन माससँ ओ फड़तै अगहन माससँ फड़ै लागतै तऽ सए रुपआ किलो ओकरा बेचबै

हूँ